हैलो हां जी हां जी कौन बोल रहे हो अच्छा हां जी अच्छा अच्छा अच्छा में ना निं आं बिजी आं ते तुसें आना ते में करी लैन्नी आं बुकिंग इद्धर ते टाइम दस टू चार बजे तक होना ऐ ठीक ऐ ते पैसे दा इ'यै पंज छे ज्हार तक ते होनी ऐ मेरी नेईं करनी तुसें हां गै न साढ़े पर ओह् इत्थें एह् निं हैन इस बेल्लै ते बाद च अगर तुसें गल्ल करनी होग उं'दे कन्नै तां उ'नेंगी बलागे गल्ल करागे थुआढ़े नाल ठीक कन्नै कंफर्म करी लैएओ अच्छा अच्छा नेईं ओह् में तुसेंई सनाई लैगी में तुसेंई ते तुस टेंशन निं लैओ ते में तुसेंगी टाइम ते ओह् टाइम ते पैसे में सारा सनाई लैगी सारा पता करियै इयां ऐक्चुली मिगी बी पूरा पता निं ऐ स्हेई स्हेई ते अपने मैनेजर कन्नै गल्ल करगी ते फ्ही तुसें ई सनागी हां इत्थें सारा साढ़े अग्गें होना ऐ ठीक ऐ में सैंड करी लैगी तुसें ई तुसें केह्ड़े गाने सुने साढ़े ते तुसें ई शैल लग्गे गाने अच्छा ते कोई इक दो आंदा सनाना तुसेंगी थोह्ड़ा बौह्त अच्छा अच्छा अच्छा में जन्नी घर शाम्मी आना सत्त बजे सारे आना ते में तुसेंगी दबारा काल करगी ते इ'यै नंबर थुआढ़ा हां हां एह् ठीक आखेआ तुसें में ना तुसेंगी सैंड करी ओड़गी ते तुस आपें गल्ल करी लैएओ साढ़ी मैनेजर इ'यां बाह्र गेदे न ते शायद उ'नें सत्त बजे तक आने ते फ्ही तुसें अपना बी दिक्खना ऐ तुसें घर ऐ ते साढ़े फंक्शन च आना ऐ तां भी असें बी थोह्ड़ा बोह्त थुआढ़ा दिक्खना पौंदा ऐ जां बुकिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् स्हेई करना पौंदी ते तुस आपें गै गल्ल करी लैएओ साढ़ी मैनेजर होंदे कन्नै हां जी हां ठीक आक्खा दे तुस आक्खा दियां तुस ते एह् साड्ढे दस बजे गै शुरू होना ऐ निं ते चार बजे खतम होई जाना लोकें अपने अपने घर पुज्जी जाना अराम कन्नै हां तुस उं'दे कन्नै ना आपूं गै गल्ल करी लैएओ ठीक ऐ ठीक ऐ